جی ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ جی کون

جی آپ نے صحیح سنا تو سر ایسا ہے کہ کچھ دن رک جائیے ابھی ابھی تو آم کا سیجن نہیں ہے جب سیجن آئے گا تو بتا دیں گے سر جی جی جی تو ہمارے باغیچہ میں جو آم ہے سر وہ کئی طرح کا طریقے کا ہے جیسے ایک ہو گیا سر بمبئی ہو گیا مالدہ ہو گیا گلاب خاص ہو گیا اور ایسے ہی کئی طرح کے آم ہیں میرے باغیچے میں اور ہر ایک کا ریٹ سر الگ الگ ہے تو آپ کو کون سا لینا پسند کریں گے سر ابھی تو پکا ہوا نہیں بتا سکتے ہیں مارکیٹ کے حساب سے سر ریٹ بدلتا ادلتا بدلتا رہتا ہے تو جس سیجن میں آپ لیجیے گا جس سمے لیجیے گا تو اس سمے کا ریٹ کچھ اور ہوگا ہو سکتا ہے کم ہو یا زیادہ ہو تو ابھی تو پکے ہوئے کے بارے میں سر ہم نہیں بتا سکتے ہیں اگر کچا چاہیے تو اس کے بارے میں بولیے ہم بتائیں گے

جی ٹھیک ہے تو اس میں سر کون سا آپ لینا آم پسند کریں گے کون سا آم آم کئی طرح کا ہے

جی تو اگر مالدہ لینا چاہتے ہیں تو مالدہ کچا لیجیے گا سر نا تو اس کا ریٹ ابھی پڑے گا سر وہ لگ بھگ سولہ ہزار روپے کنٹل پڑے گا سر ہاں سر تو ہاں سر زیادہ لیجیے گا تو پھر کم کر دیں گے سولہ ہزار ہے سر تو اگر آپ زیادہ لیجیے گا تو پندرہ چودہ لگ جائے گا سر اور اس سے کم اس سے کم مناسب نہیں ہے سر مال ایسا دیں گے کوالٹی سر ایسا دیں گے کہ آپ کو کہیں کوئی بات سننے کا موقع نہیں ملے گا اور آپ کو کہنے کا موقع سر ملے گا ہی نہیں ایسا کوالٹی ہم دیں گے ٹھیک ہے سر